हमर परिवार वर्तमानमे तऽ एकल परिवार अछि लेकिन अग्रज के सेहो सन्लिप्त कऽ के सन्युक्त परिवारके रुपमे रहि रहल छी एहि परिवारमे सभ व्यक्ति अपन अपन दायित्व समझि रहल छथि विशेष कऽ के परिवारके जे गृहलक्ष्मी होइत अछि से अपन विशेष भागीदारी बनेने छथिन बच्चा बच्ची सभ अपना अपना शिक्षाके क्षेत्रमे अग्रसर छथि कोनो ने कोनो युक्तिसँ एक परिवारके सुदृढ़ रखबामे सभ अपन अपन महत्वपुर्ण योगदान दऽ रहल छथिन घरके कोना विकास होयत परिवारमे कोना एक दोसरके